सो हांव ल्हानपणीं आसतना हांव सिंगींगाक इतूलें लायक कोण कितें सोंग म्हणल्यार म्हाक ऍश कोन्न मुज्या तोंडांकू उरतालें हांयें एक पाटीं लायक एक पाटीं सोंग आयकोलें जाल्यार मुगे तें तोकलेन घुंवतालें आनी हांव तें सोंग म्हणपा पोतालें धाकटें आसतनासून सो स्लोली स्लोली आमगे स्कुलांच्यो ऍसँमब्ली जाताल्यो सो म्हाका टिचर्स तितून पार्टिसिपेट कोरपा लायताल्यो इवन ऍवरी सोंग जन गण नॅशनल ऍंन्थम आसतालें तें म्हाका म्हणपा लायतालीं मागीर इवन आमगे स्कुलाचें ऍंन्थम आसतालें तेंय बीन म्हाका म्हुणपाक लायतालीं स्लोली स्लोली करून आमचो मुगेलो कुमन्यांव येयलो सो कुमन्यांवांक म्हाका आमगे तीं सॉंग्स आसताय मिन्स हिम्स आसताय ती म्हाकाच आख्खीं आख्खे मिसा सॉंग्स हिम्स आहलो ती सोगळीं हांयें मुण्लोलीं लायक फादरान म्हाका ऍप्रिशिएट केलों फादरान म्हाका ट्रेनींग भरपूर ट्रेनींग दिलें आनी आयज तेका लागून हांव आयज हें फेझीर आहां की लायक म्हाका सिंगींग मुण्ल्या मुगे सोगलें सिंगींगाचे म्हाक भरपूर म्हाक अचीव करपाक मेळ्ळां लायक म्हाक डिफरंट डिफरंट लोक वळखता डिफरंट डिफरंट प्लेसिसां हांव सोंग्स म्हुटां आनी लायक इवन क्वायर नॉट इवन क्वायर बट भेणां सोंग्स म्हणटा इवन टू मॅन शोझ पसून हांव करतां लायक म्हाक सिंगिंग एक एक पॅशनेट म्हाका ल्हानपोणीं आसतनाच गेम लायक खूंयीय जावं म्हाक सिंगींग जायच आनी कोण ना म्हणून ना सिंगींग आनी डांसींग तें मुगे रोगतां भोरलो म्हुणल्यार एक सांगो जाता सो तें डे टू डे डे टू डे डे टू डे करून म्हाका सिंगींगा प्रॅक्टीस करपाक लागले आनी आमगे एक क्वायर बँड आहा ऑकॅ तितून आमी लायक सोंग्स म्हणटाय प्रॅक्टीस कोत्ताय ऍवरीडे प्रॅक्टीस आसता म्हणजे सो ते प्रॅक्टीसे सावन आमची सोगल्यां इम्प्रूव जाता आनी हांव टॅनर टॅनर आसां क्वायरांक सो तितून प्रॅक्टीस कोरपा पडटा भोरपूर कित्या ते सॅकेंड्स घालपाक पडटा इवन हांव बेझ पसून घालतां सो तेका लागोन ते भोरपूर प्रॅक्टीस कोरपा पडटा सो पोयलीं पयलीं लायक मुको हाय बीन मुणपा जायना आहलों बट प्रॅक्टीस करून करून म्हाका मुगे ते हाय लो पिचीसून हाय पिचीर हांव पावलां सो ते प्रॅक्टीस करून तुका कितेंय जाता लायफान प्रॅक्टीस कोरपाची आनी मुखार सरपाचें लायक म्हुगे लायफान कितले म्हणलें म्हाका लोकांनी लायक तुकोशीं जावपाना आनी तें लायक ओती जॅलस जातालीं बट स्टील हांयें कोणा आयको नासतना हांव मुखार सोरलें आनी हांव सिंगींगा हें पावलें